एगो तेल खरिदलहुॅं तेल हमरा बड़ नीक लागल बड़ पसन्द भेल ओकर बाल उल नीक लागै छै ओहि तेल सऽ तेल बड़ा बढ़िऑं छै